जोंनि जामुंफोरनि मादाव गुबुन गैजायि मुवाफोर मुवा जामुङा जाबाय बिट आरो बिन बेफोर मैगंफोराव गुबुन संनायाव जाग्राफोरखौ बुर्जा बांसिन होनाङा मानोना गोबां समाव बेफोरबायदिनो बारा आरो खम होनानैबो जों जानो हायो बेबायदिनो बांसिन एबा खमसिन होनानैबो जों मिलायनानै जों जानो हायो मिक्स खालामनानै बेफोरखौ गासैखौबो जों लगायनानै जानो हायो आरो मोजां मस्ला मस्लिफोर होनानै जों बेखौ जानो हायो गोबां बेफोरबायदि मैगंफोरनि गेजेराव जों लगाय लथाय जानो हायो बिदिनो एसे होब्लाबो जायो गोबां होब्लाबो जायो बेफोरनि गेजेराव जों थावनायखौ मोनो मोजां संब्ला गासैबो मैगंआनो गोथाव जायो बेफोर मैगं मोनजाफेरि मैगंफोरखौ होब्ला एसे गोथाव जायो आरो मोनजानाय मैगंफोरखौबो इसे बांसिन होनायबो जायो आरो नांगौ समाव बोरैब्लाबा बांसिन होयो आरो बोरैब्लाबा खमसिन होनाय जायो बेफोरनि मादाव गोबां गोथाव जायो बेफोरखौ जों जायोब्ला मोजां मोनो आरो थाजिम मोनो